जी

ओ तऽ

ओ तऽ अहाँ तब एतऽ मतलब कि हमरा शॉपपर कते देरमे आबि जेबै दोकानपर दस मिनटमे आबि जेबै अहाँ इहए ने तऽ

जी जी तऽ जेनाकि अहाँ मतलब कि करिया मोबाइल लेबै सैमसंगके आओर अहाँ दोसर कम्पनीके नहि लए सकै छियै जी

जी जी

जी जी तब अहाँ तब ठीके छै तब आबू तब तब हम छियै दोकाने पऽ ठीक ठीक छै ठीक